हाँ बोलिए हाँ आपकी बात डायरेक्टर से हो रही है बोलिए हाँ बोलिए ठीक है आपकी टि सी तो मिल जाएगी पर उस में सारी फौरमैलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी और आपको टि सी मतलब किस लिए चाहिए तो आपको जाना ज़रूरी मतलब आप प्रैवेट को मतलब प्रैवेट हौस्टल ले कर रह नहीं सकते हैं क्यों टि सी विसी थोड़ा ओके सर तो वहाँ क्या अपने कौलेज औलेज तो देख ही लिए होंगे ठीक है तो आप टि सी ले लीजिए आपकी फौरमैलिटीस पूरी कर दीजिए जो टि सी लेने के लिए हैं आपको हम टि सी प्रोवाइड करा दें आप पहले तो एक लेटर लिख के लाइए लेटर या एप्लिकेसन जो भी है उस में एच ओ डी और आप अपने डीन एडमिन का दोनों का सैन होना चाहिए और जो नो ड्यूज़ है आपका वो क्लियर हो जाना चाहिए नो ड्यूज़ मतलब अकाउंट औफिस और सारे एच ओ डीज अपनी डिपार्टमेंट के एच ओ डीज से और जो होस्टल वार्डन हैं ये सब से भी सैइन करा लीजिएगा और रही बात कि जो आपको टि सी दो तीन दिन में मिल जाएगा

आज नहीं मिलेगी और एक और चीज़ उस टि सी में लगाना होगा पहले ये सुन लीजिए वो आपके पापा का जो लेटर होगा उस में आपके पापा का ट्रांसफर लेटर और पापा का आधार कार्ड दोनों लगा दीजिएगा देखिए सर ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आप आप यहाँ से अपनी फौरमिलिटी पूरिस पूरी कर लेंगे फिर हमें आपके सारे रिकौर्ड चेक करने होंगे और भी बहुत कुछ है सारी रिकौर्ड चेक कर के फिर आपका टि सी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनेगा उसके हिसाब से हम बनाएंगे

ठीक है ठीक है हम अप अपने अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्दी प्रोभैड करा देंगे हम टि सी आप फौरमेलिटीज़ पूरी कर दीजिए जल्दी से फिर हम आप कर दे रहें ठीक है चलिए